हाँ मैं पाँच संख्याएँ जानता हूँ दो लाख अठारह हज़ार दो सौ पाँच तीन लाख बारह हज़ार एक सौ ग्यारह चार लाख पंद्रह हज़ार तीन सौ दस सात लाख नौ हज़ार आठ सौ पच्चीस बारह लाख सात हज़ार पाँच सौ इक्कीस